میں نے آن لائن جوتے کا ایک جوڑا خریدا ہے لیکن ابھی تک ڈلیوری کی کوئی تازہ خبر نہیں ملی سب سے پہلے میں اس ویب سائٹ پر جاؤں گا جہاں سے میں نے آڈر کیا تھا وہاں اپنا اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کر مائی آڈرس یا ٹریک آڈر والے حصے میں جاؤں گا پھر میں اپنا آڈر نمبر دیکھوں گا اور چیک کروں گا کہ ڈلیوری کہاں تک پہنچی ہے اگر معلومات نہ ملی تو میں کسٹمر سورس سے رابطہ کروں گا میں ان سے اپنے آڈر کی حیثیت کے بارے میں پہنچوں گا اور مزید رہنمائی لوں گا